हैलो मैडम जी नमस्ते ठीक ऐ मैडम जी क्लॉस किन्ने बजे ऐ अज्ज तां एह् मैडम जी अज्ज क्लॉस हैनी होनी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी